काणकोण जिल्ल्यांत मुखेल उद्योग म्हळ्यार आमचे हांगा काजुची फॅक्टरी आसा मशरूम फॅक्टरी म्हळ्यार अळम्याची फॅक्टरी आसा आनीक काजू भरपूर जाता माड आसात आमचे म्हणटरी हांगा माडाचो सोरो काजुचो सोरो बी भट्टी आसात हांगा आनी तिजेरूच भरपूर पयसो लोक करतात हांगा तशेंच काणकोणां टुरिस्ट खूब येतात टुरिजम हांगा आसा शॅक्स आसात काणकोण एरिया सगळ्याक बीच सायडीन आनीक रुम्स बी मेळटात ताचेर लोक भरपूर जोडटात आनीक बागायती आसात नाल्ल सुपारीय मेळटा म्हणटरे खोबरें हाचेरूय खोबऱ्याचें तेल काडटात आनीक बेकरी आसात हांगा बिस्किटिच्यो आनीक पाव पोळी खूब खाता हांगा लोक सो त्यो बेकऱ्योय बी आसात नुस्तें बी मारतात कोळी लोक आसात भरपूर हांगा नुस्त्याचे बिजनस बी चलता भरपूर हांगा आनीक नुस्तें खपता बी भरपूर लोक खूब खाता काणकोणचें नुस्तें काणकोणचे लोक नुस्तें खूब खातात